हिंदी भास ही भारताची राजभास आसा पूण कोंकणी भास ही गोंयची आवय भास आसा आयज आमकां गोंय कर्नाटका केरळ सारक्या राज्यांनी कोंकणी भास उलोवपी लोक पळोवपाक मेळटा आमकां वेगवेगळ्या शाळांनी कॉलेजीनीं कोंकणी हिंदी विशय जे आसतात अशे विशय आसलेल्यान भुरग्यांक हिंदी ही भास शिकपाक मेळटा आतांची भुरगीं हिंदी भास ही उलोवपाचे प्रयत्न करतात हिंदी भास उलोवपाक सोदतात आज आमकां सगळे कडेन हिंदी भाशेचो वापर केल्लो पळोवपाक मेळटा जशे बाजारांत दुकानांनी अशे खूब कडेन पूण आमची कोंकणी भास ही हिंदी जावं हेर भास परस वेगळी आसा आमच्या कोंकणी भाशेंतल्यान खूब लोक आपलें काम करतात कोंकणी भास ही सगळे कडेन पाविल्ले आसा जे गांवांतले लोक बाजारांत विकपाक वयतात तेन्ना तेमचे सावन व्हरपाक ट्युरिस्ट जावं भायले लोक इंग्लीश हिंदी भाशेंतल्यान विचारतात हे कशें तें कशें पूण ती कोंकणी कोंकणी भाशेंतल्यानच सांगतात